संवसारांत भारतीय चित्रकार आनी चित्रकलेचे प्रतिन्धित्व करपाची खूब गरज आसा जे जे व्हडले कलाकार आसात चित्रकार आसात तेणी ल्हान ल्हान भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवचे तेंका चित्रकला शिकोवची आनी चित्रकला ही वाडत दवरपाक जाय चित्रकला ही खूब म्हत्वाची आसता एक कलाकार आपली चित्रकला दाखोवन खूब कितें कितें सांगपाक शकता कला क्षेत्रांत डिजीटलाचो खूब प्रभाव जाला जशें जशें एक एक एप्स येतात जावं स्नेपशीट म्हण जावं इन स्शेर्ट म्हण जावं पिक्स आर्ट म्हण हेचो चित्रकाराचेर खूब परिणाम पडला आता खंयचोय फोटो आमकां पेन्टीगेंत क्नवर्ट करपाक मेळटा तेज्या खातीर चित्रकाराक चित्रकाराचो चित्रकाराक वेल्यु मेळना लोक खंयचोय फोटो डायरेक्टली क्नवर्ट करता पेंटिगांसून पूण आणी कलाकाराक ते पेंटिंग करपाक मेळना त्या खातीरूच आमकां चित्रकला राखपाची गरज आसा